आङो सिक्किम जायगायाव थांनो बिराद मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला बे जायगायाव थानदानो आरो बे जायगायाव गोलोमनाय गैया दुङा सुवा जायगा बिनि थाखायनो आं बेयाव थांनो बिराद मोजां मोनो बिराद मोजां नायग्रा बेरायग्रा जायगाफोर बेहाय दङ नुफेरिखौ नुनो मोनो आरो खुवा खुनायजों लोगोसे बोथोरा बिराद मोजां जायो दसेनो खुवा दसेनो सान्दुं दसेनो फ्रि फ्रि अखा गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो बेनिखायनो आङो सिक्किम जायगायाव थांनानै गोसोखौ गोजोन मोनो आरो बे जायगायाव आङो गोबाव सम थानोबो गोसो जायो आरो आङो बे जायगायाव थांबाय थानो लुगैयो सिक्किम जायगायानो जाहैबाय आंनि मोनसे मोजां मोननाय जायगा बे जायगाखौ आङो थांनानै नायहैनानै बिराद गोजोननाय मोनो गोसोआव नांनाय मोनो जे बे जायगायाव आं फैनो मोन्दों